हम एगो कैब बुक करै लऽ चाहे छिए कियाकि हम जाय लऽ चाहे छी कत्तौ अपन घरे जाय चाहे छिए लेकिन जाय नहि होइ छै तैं खातिर सँ हम कैब खातिर फोन करय छिए तऽ हमरा ओतय जाय खातिर कैब व्यवस्था भए जायत अगर भए जायत तऽ अहाँ जल्दी सँ जल्दी चलि आबू ताकि हम ओतय जल्दी सँ जल्दी पहुँच जायब काहे कि हमराके बहुत जरूरी छै ओतय जाय लअ हँ आओर गाड़ी राखू साफ सुथरा राखू आओर जते जल्दी भए सकै अहाँ आ जाबू आओर जे पैसा लगते हम दै देब हँ लेकिन जल्दीसँ जल्दी जितना जल्दी हो सकै अहाँ आ जाउ ताकि हम समयसँ पहुँचि सकी हमरा लेट भए रहल छै